हमारे असांजे समुदाय में क्षेत्र जो नेता आहे प्रदीप मित्तल हूं असांजे लाइ इलाहीं कम कंदो आहे जेको असां चवंदा आहियूं बिजली जो बिल आहे पाणी जो मीटर लॻाइणो आहे असांजे परिवार जे लाइ कुझु सलाह असांखे पुछणी आहे हू असांखे ॿुधाईंदो आहे जो की असांजे जी असांजे जीवन में प्रभावी प्रभावित करे थो छो की क्षेत्र जो जेका नेता हूंदो आहे न त उहो अगरि सभिनि जो अगरि चवणु मञे ते उन्हनि जो नालो चमकंदो आहे असांखे पास खपेनि असांखे कुझु प्रॉब्लम आहे घर जी परिवार जी हो सभु ॿुधंदो आहे ऐं सॉल्व कंदो आहे असांजो साथ ॾींदो आहे असांखे सुठो लॻंदो आहे तॾहिं असां उन जो नालो खणंदा आहियूं न त त असां कोन पुछूं छो की परिवारु समुदाय क्षेत्रीय नेता जेको हुजे सुठो कमु करे आड़े पाड़े में सफ़ाई कंदो आहे पार्कनि में सफ़ाई कराईंदो आहे सभु कुझु कंदो आहे उहो दुनिया हुन में असांजे क्षेत्र में त असांजा सभु जेके आड़े पाड़े वारा आहिनि सभु ख़ुशि आहिनि हुन सां ऐं परिवार वारा बि ख़ुशि आहिनि जेकी सलाह असां चवंदा आहियूं ॿुधाईंदा आहियूं उन्हनि खे हो असांखे सलाह ॾींदो आहे असांजो सभु असांजो साथ ॾींदो आहे अहिड़ो नेता हुजणु खपे क्षेत्रीय में अहिड़ा माण्हू घटि हूंदा आहिनि जेके आहे ऐं जेको असां चवंदा आहियूं असांजो असांखे कराए ॾींदो आहे असांखे हाणे पैंशन आहे जीअं कुझु बि असांजी कोई प्रॉब्लम आहे सभु सॉल्व कंदो आहे ऐं ॿुधंदो आहे आराम सां ऑफ़िस में विहारींदो आहे असांखे ॿाहिरि घुमणु वास्ते बि मोकिलींदो आहे माण्हुनि खे सीनियर सिटीजन खे सभु चवणु मञींदो आहे आधार कार्ड ठाहींदो आहे जेके असांखे कमु हूंदा आहिनि गोरमेंट जा या असांजी कोई प्रॉब्लम हूंदी आहे सॼी सॉल्व कंदो आहे असांजे जेको समुदाय क्षेत्र में आहे अहिड़ो नेता असांखे पहिले कॾहिं न मिलियो आहे जेको अॼुकल्ह करे थो कमु त हिन करे असांजे लाइ हू सुठो आहे असां उन्हनि जो उन्हनि जो शुकुरु गुज़ारु आहियूं हाणे रामलीला करे थो त असांखे पास ॾींदो आहे असांखे खाराईंदो आहे अंदरि असांखे विहारींदो आहे सोफ़े ते असां सां साण सुठो हलंदो आहे त असां उन जी तारीफ़ कीअं न कंदासीं छो की जेको समुदाय हुजे न त मन जनता जो चवणु मञणु खपे परिवार जी बि सलाह ॾियणु खपे तॾहिं त कमु माण्हू तारीफ़ कंदो न त केरु ॿुधंदो उन जे लाइ